ہلو ہاں میں سائمار احمٰان بات کر رہی ہوں یار ہم نے وہ نائٹ شو مووی دیکھنے کا پروگرام نہیں بنایا تھا ہاں مجھے ان کے ٹکٹوں کے بارے میں جاننا تھا یار اچھا کرلی تم نے بکنگ اچھا ا مجھے یہ کہ ای آ رہا تم نے ٹکٹ بک کر لی ہے مجھے بھئی دیکھنا ہے کیسے بک کر رہے ہیں تم نے اچھا یار نہیں تم نے پچھلی بار بھی تو پروگرام بنایا تھا اور ٹکٹ کینسل ہو گئے تھے کچھ نہ کچھ مسئلہ آئےے ہو تو تکنا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم نے بک کر لی ہیں اچھا تو تم نے کہاں سے بک کرے پھر وہ ٹکٹ او اچھا اچھا بکمائیشوور سے ہے بڑیا یار ہاں بڑی یار مزہ آئے گا بہت انجوائے کریں گے ہم لوگ اچھا کیسے مطلب کون سی سیٹس وغیرہ بک کریں گے اچھا اچھا جی ٹوینٹی سیون اور ٹوونٹی ایٹ و یار بہت مزہ آیا نہیں والا آب تو ہاں اور بجرنگی بھائی جان دیکھنے کا ویسے اتنا من تھا ہمارا اب ہم ساتھ میں دھیں گے تو اور مزہ آئے گا مویز دیکھیں گے پاپ کارن وغیرہا کھائیںےاتھ میں خوب انجوائے کریں گے مزہ آئے گا بہت اچھا اچھا کون س ٹائمنگ بک کری ہاں یار مووی دیکھنے کا تو نائٹ میں ہی مزہ آتا ہے صحیح ہے چھ سے نو بڑھیا ہے ہاں چل صحی یہ ملتے ہیں پھر مزہ آئے گا ساتھ میں ملزے کریں گے چلو چلو بڑھیا ہے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے ٹٹا بائے بائے